मोबायल मोबायलाचेर आमकां खूब अशें फायदे जाता तेका लागून प्रत्येक घरा मोबायल हो आसुकूंच जाय ऑन मोबायलाचेर ऑनलायन शॉपिंग करपा मेळटा आपल्या जाय तशें ड्रेसीस कपडे तशेंच जायतें कितें आमकां फ्लिपकार्टाचें अमाझोन हेजेर मागोवपा मेळटा आनी सगळीं सोय आमकां घरा कडल्यान करपा मेळटा किद्या थिंगां वचपा भायर वचपाक पयशे खर्च करपाक गरज ना घरा कडल्यान ऑनलायन डिलिव्हरी मेळटा जाल्यार लोकांक खूब फायदो जाता तशेंच विडिओ कॉलिंग करपा मेळटा कोणाक फोटो धाडपा मेळटा मॅसेज धाडपा मेळटा तशेंच जायतें खूब फायदे करून घेवपा मेयटा आतां खंयी पयस गांवांक कॉल करपा जाल्यार एक दोनशीं तिनशीं किलोमिटर वचपा शकना तेन्ना आमी मोबायलाचेर फोन कॉल करून किंवां विडियो कॉल करून तेका मेसेज धाडपाक शकता हांगा कितें घडटा तें तेका विडिओ कॉलाचे दाखोवपा शकता मनशा पळोवपा मेळटा तशें जाय ते करपा मेळटा आनी कोणा जर तर लग्नाचें वीश करपा आसा जाल्या बर्थ डे वीश करपा आसा तें सगळें तूं मोबायलांतल्यान करपा मेयटा कित्याक थंय वचपाक पावना जाल्यार कित्याक पयस आसा हांगच्यान बाँबे जर कोणालो बड्डे आसा वसपा शक्य ना अशा वेळेर तुका बड्डे वीश करपाक मेळटा तेजे कडेन उलोवपा मेयटा तेका खोश करपाक मेयटा तेका जायते फोटो धाडपा मेळटा जाय ते सिनरी धाडपा मेळटा अशें खूब अशें फायदे जाता मोबायलाचेर आमकां कितें हिशोब सुद्दां करपाचो आसा जाल्यार बट तशें कॅलक्युलेटर बोल्सां घेवन भोंवपा शक्य जायना त्या टायमार कितें मोटो हिशोब आसा जाल्यार आमकां मोबायलाचेर कॅलक्युलेट कॅलक्युलेशन करून तो हँडल करपा मेळटा तशेंत तारीक पळोवपा मेळटा कॅलेंडर जे जशें केन्ना सण आसा कितें आसा ते सगळे खंयचे दिसा कितें आसा तें सगळें आमकां मोबायलाचेर सहज पळोवपा मेळटा मोबायल मोबायलाचेर पयले जाल्यार तुका कॅलेंडरार सोदपाची गरजच आसना तशें कोणाक पयशे धाडपा आसता तो पयसो आसल्यार भितर आतां गुगल पे करपा मेळटा आनीक कोविडाच्या टायमार भुरग्यांक ऑनलायन शिक्षण घेवपा मेळटा मेळ्ळें खूब फायदे जाले मोबायलाचे तशेंच फायदे जाले आनी टिचरींनी सुद्दां कितें पोशन हे ते मोबायलाचेर धाडलें जाल्या भुरग्यां शिकपाक खूब फायदो जाता तिकेट बुकींग करपा मेळटा रेल्वेची तशी बशीची तूं घर घरा कडेन रावन टिकीट बुकींग करपा मेळटा वेरोप्ले कोंकण रेल रेल्वेची हॉटेल बुकींग करपा मेळटा तशेंच खूब अशें फायदे आहा कोणाकय एमरजंसी घरा कडेन बरें ना जाल्यार सुद्दां एम्बुलंस फोन करपाक मोबायलाचेर खूब फायदो जाता हॉस्पिटलांक वसून तेंका सांगप शक्य ना अशा टायमार मोबायलाचेर एकशे आठाक फोन मारून घरा कडेन आपोवपा मेळटा पयशे कोणाक पयशे ना जाल्यार फ्रेंडा जशे कोणा नातेवाईकांक गुगल पे करपाक मेळटा हो एक खूब मोटो फायदो जाता मोबायला वयल्यान आनी आमी खंयीय भोंवपा जर गेले जाल्यार आमी खंयी जर चुकले जाल्यार मोबायलाचेर लोकेशन आमकां खूब फायद्याचें आसा आमी खंय पावला खंयची स्टेटी आसा कितें हें सगळें आमकां मोबायलाचेर मॅप पळोवपा मेळटा सगळे लोकेशन मेळटा हो एक मोबायलाचो खूब फायदो आसा युट्यूबाचेर भुरग्यांक शिकपा मेळटा विडियो पळोवपा मेळटा जायते पळोवपा मेळटा युट्यूबाचेर जेवण कशें करप केक कशें करप अशें जायते तरेचे कुकींग शिकपा मेळटा ऑनलायन क्लासीस भुरग्यांक घेवपा मेळटा तशेंच पी पी टी परशन परसेटेशन मेळटा अशें करून आमकां मोबायलाचे खूब फायदे आसात